उबर ऑटो बुक करना है मुझे और मुझे भदोही से वाराणसी के लिए प्रस्थान करना है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या चार्जेज रखते हैं और क्या व्यवस्था रास्ते में हमें रुकने का अवसर मिलता है अगर रुकने का अवसर मिलता है तो हम लोग थोड़ा बहुत उस में जल जलपान करना चाहेंगे और क्या ऐसी सुविधा आप लोग प्रदान करते हैं और क्या आपका किराया है क्या चार्ज करते हैं और क्या व्यवस्था देते हैं अपने यहाँ कि हम और कहीं रुकना चाहे तो क्या रुक सकते हैं और हमें वाराणासी तक दो इस्टोपेज चाहिए रुकने के लिए तो इसके लिए आपको हमें सूचित करना है कि आप बताइए कि हम कितना पैसे लेंगे और क्या सुविधा दे सकते हैं और